हॅं भाइ बढ़िआँ बढ़िआँ कहियौ कतऽ छियै यौ बड़ दिन के बाद फोन केलहुॅं हँ लगन शुरू भऽ गेलै हँ तैं तऽ ताहि दुआरे तऽ हमर ताहि दुआरे तऽ हमर बाप हमरा पीछा पड़ल रहैत अछि कहैया गाँव आ गाँव आ गाँव आ गाँव आ किछु मेहमान सभ अबै छथिन किछु गप करथिन अतेक खोलि कऽ कहबे नहि करै छथि कि विवाह करा देबौ

हूँ बऽ नहि नहि सही बात छै हूँ हूँ हूँ हूँ सही आ दोस दोसर बात कि कते दिन तक दोसरे के भोज खायब सएह सही बात कहलियै हम ताहि दुआरे हमरा पीछा पड़ल छथि हूँ

हूँ हूँ नहि तऽ लेकिन दोसर बेर नहि दोसर बेर दिन नहि होयत लेकिन एकै बेर दिन होयत तकर बाद दोसर बेर दिन नहि होयत नहि कि दिन हुअ तऽ आयब गाँव लेकिन जेना अहाँ कहलियै कि आब शुरू भऽ गेलै हँ लगन सभ तऽ आबै के नहि मोन करैया किए कि पता पकडुआ विवाह करा दिया ई सभ हूँ हूँ नहि दे बात ओहिसँ पहिले तऽ बात छै ओहिसँ पहिले बात ब्यापार सभ अपन छै से सभके तऽ एकठम कऽ ली तकर बाद ने सभचीज सोझे ब्यवस्थित ढङ्गसँ भऽ जायत तकर बाद कनि ई सभ ठीक लागै छै एखन तऽ पते यऽ कि कनि दिन पहिले शुरुए केलियै हँ अपन काम धन्धा सभ तऽ एकरा सभके कनि ब्यवस्थित कऽ ली तकर बाद गाँव आबि कऽ बिचारै छी एकै बेर किएकि सही बात छै उमरो भऽ गेलै हन लेकिन हॅं

खैर अपना अपन विवाह होइ नहि होइ दोस्त सभके विवाह छियै आ भोज बड़ जागलै हन एहि बेर तऽ हँ से एहि बेर दोस्त सभके बिलकुल बिलकुल से एहि बेर दोस्त सभके विवाह जे भऽ रहल अछि जे बड बढ़िआँ भोज जागलै हन आ ताहि मे एहि बेर सभ कहलक हँ जे खस्सी के माॅंसु छै ओहोहो बड़ा मजा आनन्द आबै बला अछि एहि बेर दू चारि दिन सही बात छै नहि नहि सही बात छै सही बात छै अगर गामक भोज जे कहलकै अऽ दही चूड़ा आ पापड़ अचार ठीक ठीक ठीक छै ठीक